आंजी में अपने फोटो न जेह्ड़े ओह् रक्खना चाह्ना सिंपल होन अच्छे लग्गन एह्दी बजह् एह होंदी केह् सिंपल जेह्ड़ा इयां होंदा न अहें इयां कि ओह् चंगा लगदा ऐ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ओह् आह्ली ओह् सोच बचार लेइयै चलने आं अच्छा लगदा सिंपल जादा ओह्दे नै अपना ठीक लगदा पर इक साढ़े अस डोगरे आं साढ़ा पैह्लां गै पराना गै ओह् ई कल्चर ऐ असें डोगरें डोगरे लबास साढ़ा और चीज उप्पर असेंई एह् ठीक लगदा असें ई क्योंकी साढ़ा एह् जादातर प्हा्ड़ी लाका न प्हाड़ी कल्चर ऐ डिस्टिक उधमपुर ऐ इद्धर इद्धर दा जादा सिंपल लाइफ ई लोग जींदे और सिंपल ई जादा अच्छा लगदा ऐ आं